नमस्ते नमस्ते नमस्ते बोलिए क्या चाहिए

सेब देखिए अ आपको आप अपने हैं हमारे अम अच्छे भाव में लगा कर दे देंगे ठीक ठाक अच्छे सेब कई कटेगरी के आते हैं मार्केट में आप देखेंगे तो सौ रूपया में सवा किलो भी मिल रहा है सौ रूपया में एक किलो भी मिल रहा है लेकिन वो सब गले पचे हैं दबे हुए दाग लगे हुए हैं आपको पता नहीं चलेगा और वो सब दे देंगे तो हमारे यहाँ अच्छे सेब होंगे सब मिलेगा सब मिलेगा आप विश्वास करिए सब मिलेगा अच्छे फल मिलेंगे स हमारे यहाँ सब थोक रेट में हम मँगाते हैं अब शिमला से कश्मीर से सेब आता है हाँ हमारे मंडी पर ही आते हैं मा बगीचे से आते हैं ताजे फल आते हैं जब चाहिए तब आप बताइए पैक करा देंगे जी पता पता बता दीजिए अपना पता हमको सेंड कर दीजिए हमारे इसी नंबर पर पता भेज दीजिए और मैं पेमेंट कैसे होगा जी

अच्छा अच्छ अच्छा

बिल्कुल फ्रेस होगा उसकी आप चिंता न करें एकदम वाजिब एकदम वाजिब रेट लगाएगा लगाया जाएगा आप उसकी चिंता न करें हैं जी जी एकदम ठीक ठीक आप निश्चिंत हो करके आर्डर करिए आपका पहुँच जाएगा एकदम निश्चिंत आर्डर करिए माल पहुँच जाएगा हम तुरंत पैकिंग करा देते हैं नमस्ते